एक नवजात शिशु के डिलीवर के दौरान अनेक विभिन्न प्रकार के संस्कार किए जाते हैं हिन्दू धर्म में सोलह संस्कारो का महत्व है धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से माना जाता है उन्हीं में से चौथा संस्कार जिसे जातकर्म संस्कार कहा जाता है गर्भ से पैदा होने के समय शिशु के जो भी चीज़ें की जाती है उन सभी को जातकर्म संस्कार में शामिल किया जाता है ऐसी मान्यता है कि जन्म लेने के बाद बच्चा सूतक तथा उसके सूतक होता है तथा उसके दोषों को दूर करना जरूरी होता है शिशु के जन्म के उपरान्त शहद और घी चटाया जता है ताकि वह शुद्ध हो सके अब तत्पश्चात जल ग्रहण संस्कार अन्न ग्रहण संस्कार तथा नामकरण संस्कार इत्यादि संस्कार किए जाते हैं बच्चे की तालु पर घी लगाया जाता है जिससे उसकी बुद्धि की वृद्धि तथा आँखों की रोशनी तेज हो सके और प्रथम वर्ष के अन्तर्गत उस शिशु को कुलदेवता के आशीर्वाद तथा बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद किए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण संस्कारों के अन्तर्गत आते हैं एक नवजात शिशु उस प्रथम बार जब माँ के स्तन से दूध प्राप्त करता है तो उसे दूध संस्कार भी कहा जाता है उसी प्रकार हर एक वो चीज़ जो उसने प्रथम बार ग्रहण किए उसे भी संस्कारों के अन्तर्गत ही माना जाता है क्योंकि वे भी एक प्रकार से संस्कार ही होते हैं ऐसा हिन्दू धर्म की मान्यता है नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो जातकर्म के तत्पश्चात ही किया जाता है जात जातकर्म संस्कार के तत्पश्चात नामकरण संस्कार किया जाता है ये एक महत्वपूर्ण है इसके अन्तर्गत बच्चे को कुंडली वगैरह देख के नामकरण किया जाता है बच्चे का ये सभी प्रथम वर्ष के दौरान किया जानेवाले विभिन्न संस्कार है जातकर्म नामकरण जल ग्रहण अन्न ग्रहण जो भी है ये